हांव एका शाळेन कारकून म्हणून काम करतां गेल्या म्हयन्यान हांव म्हज्या शिक्षकांची सेलरी करतना त्या सेलरी बिलान म्हजे कडेन एक घोर चूक जाली चूक अशी जाली चुकून म्हजे कडल्यान त्या शिक्षकांक जास्त सेलरी पावली तांकां पगार इल्लो चड पावलो म्हजे हे गणितान मिस चूक जाली म्हजेर खूब टेन्शन आयलें अशें जावंक फावनां म्हणून हांवे कितें केलें आमचें एडूकेशन डिपार्टमेंटाक कळयलें आनी थंय सेलरी पंय पळेतात त्या मनशा कडेन वचून कनसल्ट करुन हांवे विचारल्ले की अशें जातकच हांवे कितें करचें आनी तांणी म्हाका हातूंतल्यान मार्ग दाखयलो आमच्यो शिक्षकाक शिक्षिका सगळ्यो रजेर आशिल्ल्यो सुटी आशिल्ल्या कारणान आनी जून म्हयन्यान जेन्ना त्यो परत आयल्यो तेन्ना हांवे म्हजी चूक मान्य करुन तांकां सांगलें की अशें अशें घडलां आनी म्हज्या पासून तुमकां ज्यादा पगार पावला म्हजे टिचरी कडेन म्हजे बरो संबंद आशिल्ल्या कारणान तांणी म्हाका समजून घेतलें आनी ताणें सांगलें कांय भियोव नाका अशें जाता तुज्या कडल्यान जी चूक घडल्या ताका लागून आमकां जो जादा पगार पावलां तो आमी तुका रिफन्ड करतां हें आयकना फुडें म्हाका बरें दिसलें आनी म्हज्या जिवाक समाधान जालें हांवें ही गजाल घडली तेन्ना खूब अस्वस्थाय जाली पूण म्हज्या टिचरीन म्हजो बरो साथ दिल्ल्या कारणान म्हाका बरें दिसलें